हैलो इ'यां ते हमारे म्हल्ले बिच्च बड़े ध्यार मनाए जंदे न पर जेह्ड़े मश्हूर ध्यार न ओह् दिवाली हो गेई उसके बाद एक होर ध्यार आई जाना जियां दिवाली होई गेई एह् होई गे नवरात्रे होई गे नवरात्रे बिच्च गरबा साढ़े म्हल्ले च बड़ा शैल कीता जंदा ऐ लोग आपस बिच्च गरबा करदे न डांडिया खेलदे न ते साढ़े शैहर एह् साड्ढे म्हल्ले बिच्च इक बड्डी स्टेज लाई जांदी ऐ ते जेह्दे उप्पर सारे नचदे न ते गरबा खेलदे न गरबा आह्ले गाने लाए जंदे न ते एह् बड़े साढ़े मश्हूर जेह्ड़े न ध्यार न साढ़े मनाए जंदे न साढ़े म्हल्ले बिच्च ते नवरात्रे बिच्च सत्संग होंदे न माता दे जागरण होंदे न ओह् बी सारे कट्ठे करी मिलियै जागरण करदे न दिवाली बिच्च साढ़े इक दूए दे लोकें दे घर जांदे न मठाइयां बंडदे न ते ओह् बी बड़ा खुशी दा ध्यार ऐ उसके बाद क्रिसमस आ जाता ऐ ते क्रिसमस बिच्च बी साढ़े म्हल्ले बिच्च इक सैंटा बनाया जांदा बड़ा जेहा नकली सैंटा ओह्दे बिच्च बी सारे किट्ठे होंदे न ते असली सैंटा बी बनाए जंदे न ते सारे किट्ठे होइयै उत्थें बी जश्न करदे न पर जेह्ड़ा मश्हूर ध्यार ऐ जेह्ड़ा साढ़ा मनाया जंदा ऐ साढ़े म्हल्ले च ओह् ते इक्को ध्यार ऐ गरबा एह् नरातें च कीता जांदा ऐ ते होर लोह्ड़ी बी ऐ जेह्ड़ी साढ़े म्हल्लै च स्टेज बनी दी ऐ उत्थें लोह्ड़ी बालदे न उत्थें लोह्ड़ी बालदे न ते सारे म्हल्ले आह्ले कट्ठे हो के लोह्ड़ी उत्थें बालदे न ओह्दे कोल आई जंदा साढ़ा होम दिवाली देआली बिच्च मठाइयां बंडदे न ते क्रिसमस च करदे न ते होली बिच्च ते लोग निं किट्ठे होंदे न लेकिन म्हल्लें दे बच्चे कट्ठे होइयै इक दूए उप्पर बैलून सुट्टदे न ते होर बी बड़े किसम दे ध्यार न जेह्ड़े बनाए जंदे न पर जेह्ड़े मश्हूर न इ'यै न होर इक जन्माष्टमी आई जांदा ऐ जेहदे च कृष्ण जी दा जन्म होएआ सी ओह् सारे कट्ठे हो के बारां बजे म्हल्लें में ही कट्ठे हो के मंदर बिच्च केक कटदे न ते कृष्ण जी को बर्थ डे विश जानि के जनम दी मुबारक दिंदे न